ہلو جی سر میں وسیم بول رہا ہوں میری بات خان صاحب سے ہو رہی ہے جی سر آپ زمین وغیرہ دلواتے ہیں جی سر ہمیں نا سو گز میں زمین چاہیے گھر بنوانے کے لیے سر مل جائے گی سر ہم جاننا چاہیں گے سو گز میں اور پچاس گز میں مطلب کیا ریٹ پڑ جائیں گے زمین کے جی جی جی سر سر ہمیں جو گھر بنانے کے لیے جگہ چاہیے دہلی این سی آر میں چاہیے سر آپ یہاں پہ ہیں اویلیبل جی جی جی جی جی جی سر سر سر ہم بجٹ بڑھا لیں گے لیکن ہمیں جگہ جو چاہیے ایسی جگہ پہ چاہیے جہاں سے ہائیوے میٹرو قریب ہو بس وغیرہ کا سفر آسانی سے ہو سکے ایسی جگہ پہ ہی چاہیے ہمیں جی جی سر سر ہم اتوار کو فری ہوتے ہیں اتوار کو آپ کب کس ٹائم تک دکھا دیں گے ہمیں جی جی سر سر صبح میں آتے ہیں سر صبح میں گیارہ بجے تک صحیح ہے جی جی جی سر ٹھیک ہے آپ اس اس ٹائم پہ دکھا دیجیے گا ٹھیک ہے سر پھر ملتے ہیں